आङो जोंनि बे बुहुमनि गेजेरावनो जोंनि बे क'क्राझार टाउनआव थांनो लुबैयो मानो होनोब्ला बे क'क्राझार टाउनानो जाबाय जोंनि बर' रायजोनि एबा बिटिआरनि मोनसे मिरु बेखायनो बे जोंनि बर' हारिनि मिरु जायगायाव थांनानै आङो जोंनि बे बर' हारिखौ सालायबाय थानाय जि जायगा क'क्राझार बेवहाय गोबां नायनो लुबैयो आरो बेनिफ्रायनो जे जोंनि गासै बर'नि चिफ एबा बायदिसिना एम सि एल ए बिथांमोना बेयावनो थायो आरो बिथांमोनजों जोंनि जि सोमोन्दो बे सोमोन्दोफोरखौ माबोरैहाय दैथायहरो एबा गाव गावनि बियाबाव माबोरैहाय फोरमायहरो बेफोरखौबो एसे मिथिनो लुबैयो आरो जोंनिनो बिटिआरनिनो बे क'क्राझार टाउना जोबोर मुंदांखा आरो बेवहायनो जोंनि गासैबो गेदेमाफोरा बे क'क्राझार टाउनावनो थायो बेखायनो आङो बे जायगायावनो गोबां थांनो लुबैयो आरो बेवहायनो आङो गोबां मिथिनो लुबैयो बेनिथाखायनो आङो जोंनि बे मिरु क'क्राझार टाउनाव अरायबो थांनो थाखाय गोसो जायो मानो होनोब्ला बे क'क्राझार टाउनखौ जोंनि बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिकाव जोङो साननो थाङोब्ला बे बाकसा आरो चिरां बेसो जोंनि बिटिआरनि गेजेरथावनि जायोमोन नाथाय बे गेजेर थावनियाव बाहायाबासिनो क'क्राझार टाउनावसो बे जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावखुलि एबा जायगाखौ बानायनाय जादों बेखायनो आङो क'क्राझाराव नुनायनि थाखाय आङो बे जोंनि क'क्राझार टाउनाव आङो जोबोर थांनो लुबैयो बेनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयो बेनिखायनो आङो बेवहाय थांनो सानो मानो होनोबा जोंनि जि बर' हारिनि मावखुलि बे जायगाया क'क्राझारआनो जानानै थाबाय बेखायनो अरायबो आङो बे जायगायाव थांनानै सावरायनो नायनो एबा जोंनि बे बर' हारिनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो लुबैयो आरो बेजों लोगोसेयैनो बे क'क्राझार सहरनि गासै सुबुंफ्रा आंनि साननाय बायदिब्ला बिथांमोना इसे गोजौ थाखोआव मोनहैबाय होननानै आं सानो बेखायनो अरायबो आङो जोंनि बे क'क्राझार टाउनावनो आरो एबा बे जायगायावनो नायनो थांनो लुबैयो